तंत्रगिन्यान म्हणजे टॅक्नोलोजी ही म्हजी आवड जावन आसा तंत्रगिन्यान ह्या म्हजो इन्ट्रस्ट असो आयलो की धाकटो आसतना म्हाका भाईन म्हज्या भाई म्हणजे म्हजो व्हडलो भाव ताणें म्हाका कम्पयूटर गिफ्ट केलो खूब ल्हान आसतना त्या खातीर हांव खूब टॅक्नोलोजींत एक्सॅल जालो आनी मोबायल आनी कम्पयूटर अशो वस्तू हांव म्हज्या क्लासींत बाकीच्याकून खूब फास्ट चलोवपाक लागलो म्हाका बाकीच्यांचेर एक एज मेळ्ळी त्या खातीर हांव टॅक्नोलोजींतूच उरलो अशें करून म्हजे फुडें जेन्ना हांव धावी आनी बारावेक पावलो तेन्ना सुद्दां हांवें चिंतिल्लें की टॅक्नीकल कॉलेजींतूच वयतलों म्हणून हांवें इंजिनियरींग अशी म्हजी डिग्री सिलेक्ट केली आनी जरी की म्हज्या डॅडीक डॉक्टर जावपाचें आसलें हांवें तरी हावें तें सिलेक्ट करूंक ना आतां टॅक्नोलोजी म्हाका म्हज्या फिल्डांत अशी यूझ जाता की ड्रॉइंग करपाक ऑटो यूझ करपाक ना जाल्यार स्टॅड यूझ करपाक टॅक्नोलोजी आतां खूब फुडल्या स्थरार चालू आसा आनी तांचो यूझ सगळ्यांक जाता